گانے کے دوران سانس پر قابو پانے کے لئے ہمارے پاس کئی سارے ورزشیں ہیں اس میں سے ہم ایک یہ کر سکتے ہیں جیسے ہمیں لیٹ کر کوئی گانا گانا ہوگا اس سے ہمارے سانس پر بہت اچھا قابو ہوگا اور ہم اچھا گا پائیں گے جہاں تک بات ہوتی ہے سپوٹ کی تو مجھے گانے کے لئے کوئی بھی سپوٹ نہیں تھا جو بھی میں آگے بڑھا ہوں گانے کے لئے وہ اپنے دم پر آگے بڑھا ہوں